जी मैम क्या हमारी बात यहाँ के शक्ति नगर के इलाके के सबसे प्रसिद्ध मोती ढाबा वाले आइसक्रीम से बात हो रही है जी मैम हमें आपके यहाँ से कुछ आइसक्रीम और कुछ केक चाहिए थे क्या मिल पाएंगे मैम हमें दो केक चाहिए थे आपके यहाँ से एम एल के जिसमें पहले केक का नाम मैम वेनिला हैमर चॉकलेट केक है और दूसरा मैम वेनिला चॉकलेट केक चाहिए और मैम हमें इसके साथ दस चोकोबार भी चाहिए मैम क्या आप हमें हमारे रेट का दाम बता सकती हैं कि जो मैं सबसे पहले हैमर वेनिला चॉकलेट आइसक्रीम केक का दूंगा उसका क्या प्राइज़ है पाँच सौ एम एल का मैम जी मैम जी मैम और आपके यहाँ जो हम चोकोबार लेंगे दस पीस इस उसमें मैम एक चोकोबार कितने का उपलब्ध है जी मैम तो आप हमारे लिए दस चोकोबार और आधा आधा के जी हमारा केक पैक करवा दीजिए और दस चोकोबार जी मैम और तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमें आप ये एश्योरेंस दे सकती हैं कि क्या आपके दुकान से हमें ये केक फ्रेश मिलेंगे जी मैम तो आप हमारे लिए यह केक कल के लिए ऑर्डर कर दीजिए और प्लीज़ मैम आप हमारे लिए यह केक आज से ही बनवाना चालू कर दीजिए ताकि कल हमें यह फ्रेश केक मिल पाएं जी मैम कल हमें यह केक हमारे घर पर छः बजे के लिए चाहिए हम आपको मैम अपने यहाँ का एड्रेस आपके इसी नंबर पर मैम आपके यहाँ दुकान पर क्या इसके लिए ऑनलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरह की भुगतान की सुविधा उपलब्ध है जी मैम तो हम आपके यहाँ ऑनलाइन ही भुगतान कर पाएंगे क्या आप हमें थोड़े बहुत डिस्काउंट के बारे में भी बता सकती हैं कि आप हमें कितना डिस्काउंट दे पाएंगी जी मैम तो आप हमारे लिए हमारा कल के लिए ऑर्डर लिख लीजिए मैम और कल आप हमारे यहाँ समय से पहुँचा दीजिएगा जी मैम धन्यवाद